मैथिल के बड्ड पैघ नाम छै विद्यापति ठाकुर तऽ ओहि सम्बन्धमे किछु कहल जाउ तऽ

हँ सुनल जाउ मैथिली साहित्यक आदिकालमे जाहि महान पञ्चाननक नाम सुनबामे अबैत अछि ओ थिकाह महाकवि विद्यापति विद्यापति दरबारी कवि रहितो अपन दरबारी कवि रहितो मिथिलामे अनेको विद्यापति अनेको भाषामे जे छै से अपन रचना कयलनि जाहिमे संस्कृत छै अबहट्ठ छै मैथिली छै मैथिली पदावली खास कए कऽ राधा कृष्णक गुणगान भेल छै ओहीसँ सम्बन्धित छै तैँ ई घरो आङ्गनसभमे जे छै से एकरा गीतक रूपमे जे छै से गाओल जाइत छै ओकर बाद अबहट्ठमे सेहो कीर्तिलता कीर्तिपताका जे छै से हिनक पोथी छनि जाहिमे कीर्ति सिंहक जे राजा रहथिन ओहि समयके हुनकर ओहिमे जे छै से बखान कयल गेलै हेँ हँ ओकर बाद जे छै संस्कृतमे सेहो आठटा पुस्तक ओ लिखलनि जाहिमे गयापत्तलक छै वर्षकृत्य छै वर्षकृत्यमे जे छै से भरि वर्षक जे पाबनि छै तकर ओहिमे जे छै से जिक्र कयल गेलै हेँ हँ तऽ एहि तरहे विद्यापति मिथिलामे अपन अद्भुत छटा छोड़ने छथिन जे प्रेरणास्त्रोत बनल छै हँ आबयवला पीढ़ीमे जे छै से ओ एखनहु अपन छाप छोड़ने छथिन